हेल' सार नै जोंनि न'खाथिआव सिखाव हाबदों जोंनि न' खाथिआव सिखाव हाबदों सना रुपा खावनानै लांजोबबाय ओरैहाय थिनालि नों बालागाव थानानि ना मा मा लांजोबखोथाय सिखाव गासिबो माबा माबि दाउ अमा माबा लानानै थांजोबबाय सना रुफा लानानै थांजोबबाय माल माथाबो लानानै थांदों मोसौ मोसा लानानै थांदों मा मा लांखो थाबैनो फैनांगोन नामा सारा खबर लांफै नांगोन नामा लामाया ओरै बे थिनालिजों ओरै माबाजों साहा हाबबानो जाबाय न'खाथिनि लावरिपारा लामाजों हा मानसिखौथ' मोनस्लाबासै अबेजों खारखो थाबैनो फैनांसिगोन नामा सारा जेबो नुस्लाबासै थालखौनो मोनस्लाबासै रावबो नुस्लाबाखै हरनि समावसोलानाय सारा थाबैनो फैनांगोन जि बायदिसिना खावनानै लांबाय सामफ्रामबो जि सिखाव हाबफैबाय थायो सारखौ थाबैनो लेंहरनांगोन लेंहरबाय आं जिखुनु गामिखौ मिन्थिखाबाय दा आं खिन्थानायखौ औ नैबे थिनालि हाबनाय लावरिपारा सल्ल'थिंजाय दालां फिसाजों हाब हाबनांगौ थाबैनो फैनांगोन सारा जि बायदिसिना खावनानै लांबाय बे सिखावा हाबफैबाय थायो हा

अ सारना माथो फना बारा खोनाया खोनाया

ए एसे मोजां मबाइलखौ ला थाबैनो फै दे सारा एसे हाब सामफ्रामबो उफुद्रुखथार सिखावानो डिस्टार्ब जागासिनो थार जोंनावबो हाबनोसो नागेरबावदोंमोन जोंना गेट अवाल गोनांखाय हाबनो हायासै जोंनाव बे न'खाथिना हाबबाय साख्रिगोनां माबानालाय बेनाव हाबबाय डिस्टार्ब डिस्टार्ब जागासिनो थार उम मोसौ मोसा लानानै थांजोब थारबाय बोरमा मोसौ एखमबा दाउ खावो एखमबा सना रुफा लाङो माल माथा लाङो हा जोंनि न'खाथि जायो न'खरनि मानसिनाव न'खरनि मानसिनावनो न'खाथि जायो जोंनि न'खरनि मानसिनावनो